म्हाका अशें दिसता की उदकांत शेण घालून मिसळून उमऱ्याचेर काडप म्हणजें उमरो नितळ दवरप पयलींच्या काळांत घराक टायल्स नासताले शेणाचें घर आसतालें मातयेन वेवस्थीत थापटलेलें घर मागीर ताचेर गायेचें शेण मिसळून आख्ख्या घराक काडटाले तशेंच उमरो शिंपतालो उमऱ्याचेर शेण काडटाले मागीर रांगोळी काडटाली तेजेर आनी गायेचें शेण म्हणल्यार शुद्धीकरण करप अशेंय बी आमी म्हणटात इतलेंच न्हू की तें शेण घेतलें की बाबा रे तें उमऱ्यार काडलें जाल्यार ताका एक सोबाय येताली आतां ती सोबाय ना आतां आमी टायल्स मोप घेवून ती पुसून काडटात आदल्या टायमार टायल्स नासले कारणान तें फकत शेणानच सारयताले इवन जें आमचें खळें सुद्दां आसतालें तें शेण काडुनूच सगळें शेणान नितळ दवरताले आनी आतांचे परस आदले शेणाचीं घरां शेणाची जमीन जी आसली पळय ती आनी कितलीशीच बरी आसली बुरशी अजिबात नासली इतुनूच लोक सुद्दां सगळो गोठ्यांत वचून शेण हाडून तें सारयतालीं आनी उमऱ्यार काडटालीं आतां आमी फकत टायल्स पुसतात आनी रांगोळी काडटात जेणें करून ती रांगोळी टायल्यार दीस सुद्दां ना अशें म्हाजें मत